हाँ लक हाँ हमारी जो समाज है वहाँ पर महिल कई महिलाओं को अपने शौक़ के तौर पर नृत्य करना चाहती हैं लेकिन वहाँ की समाज वहाँ के लोग वहाँ की छोटी सोच की वजह से वह नृत्य अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाती जैसे कि कई जैसे अगर आपको एक एग्ज़ामपल के लिए बताया जाए तो हमारी एक कॉलोनी हमारी कॉलोनी में कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो डांस करना चाहती हैं जिनका एक शौक़ है डांस करना लेकिन उनके पैरेंट्स उन्हें अलाओ करते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पैरेंट्स को बोलते हैं कि अब लड़की बड़ी हो गई है उसे ये सब शौक नहीं करने चाहिए उसे बाहर क्या कूदना फाँदना नहीं चाहिए वहाँ पर उसको थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए जिससे चार लोग देखते हैं तो वह बोलते हैं कि उनको ये नहीं करना वो नहीं करना लेकिन अग लेकिन कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें शादी के पहले डांस करना पसंद होता है उन्हें शौक़ होते हैं कि डांस करके कई लड़कियों अपना करियर बनाना चाहती हैं डांस के थ्रू लेकिन शादी के बाद उनकी जिस परिवार में शादी होती है वहाँ के जो लोग होते हैं जैसे सास ससुर हुए और बाकी जो बड़े हुए जैसे जेठ जेठानी ननद ऐसे कई लोग होते हैं जो उन्हें अपने शौक़ पूरे नहीं करने देते कई लोग अपने शौक़ को दबाके रखते हैं जिस वजह से वह ये चाहते हैं कि जब उनकी नैक्स्ट जनरेशन जैसे उनका बेटा हुआ या बेटी तो वह अपने शौक़ उनके उनके ज़रिए पूरे करें और कई बार ऐसा भी होता है कि वह शौक़ पूरे करना चाहती हैं उनका परिवार उन्हें सपोर्ट भी करता है लेकिन कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता जैसे कुछ बड़ा जैसे उन्हें डांस करना आता है लेकिन वह कहाँ करें मतलब उनका कोई इनको ज़रिया नहीं मिलता अपने आप अपना डांस दिखाने का अपना टैलेंट बताने का लेकिन अगर सब सपोर्ट जैसे समाज है वो लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर डांस करना और ये जैसे अपनी ऐक्टिंग करना हंसना बोलना ये सब एक छोटी जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब करना ग़लत बात है उन लोगों की सोच बहुत छोटी होती है बुहत नीचे की होती है भले वह कितना ही पढ़लें कितना ही आगे बढ़ जाएँ कितने ही बड़े हों लेकिन जो लोग इस चीज़ को अपने आप से या समाज से छोटा मानते हैं उनकी सोच बहुत ज़्यादा नीचे या छोटी होती है क्योंकि जो लोग अप दूसरों को अपने शौक़ पूरे नहीं करने देते उन्हें खुलके जीने नहीं देते उन्हें कई लोगों को डांस करने से खुशी मिलती है कई लोगों को मस्ती इंजॉय करने से खुशी मिलती है जो लोग ये सब चीज़ें दूसरों को नहीं करने देते या उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते वह खुद भी नीचे हैं और आज समाज में सबसे पीछे वही लोग हैं जो वो कहते हैं ना कि चार लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे अगर इन सब में जीएँगा मतलब इन सब में लोग जीते हैं तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकते अगर समाज में आपको आगे मतलब सबसे अलग दिखना है आगे बढ़ना है तो पहले आपको आपकी सोच बदलनी होगी अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होगी उसके बाद ही आप बदल सकते हैं या दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं